जी दादा अरे दादा मां ममता टिफ़िन सर्विस मां ॻाल्हायां थो तव्हां वटां तव्हां खे ख़बर ई हूंदी मुंहिंजो हुन तव्हां वटि तव्हां वटां मूंखे अकसर सामान ईंदो रहंदो आहे और दादा पिछले हिकु ॿ टाइम खां कुझु हे जो चांवर अचनि था थोरा सुठे क्वालिटी जा न था अचनि दादा हिकु त भई त हिक रेगुलर चांवर ठहण जे लाइ जीअं जीरा राइस वारो ठहंदो आहे प्लस जो दिक़त अचे थी न एक्चुअली हीउ जो तव्हां मूंखे त इडली ठाहिण जे लाइ एक्चुअली खपंदा आहिनि चांवर त छा हो हुन में सवादु न थो अचे मतिलब जो मां पार्टियुनि खे जीअं मुंहिंजा कस्टमर जो आहिनि हुननि खे मोकिलियां थो उहो टुटल चांवर में जो छाहे न इडली सुठी न थी ठहे हुन खे कुटी करे जीअं मां पिसी करे हो इडली ठाहिण जी कोशिश कंदो आहियां मां पंहिंजे हिसाब सां त बेस्ट जीअं ठाहींदो आहियां पहिरों ऊअं ई पर कस्टमर चए थो अॼु कल्ह सवादु नथो अचे ओड़ो थी सघे थो हीउ कुझु चांवरनि जी कंप्लेन हुजे दादा

अच्छा त टु जी त इडली वारी चांवरनि लाइ में तव्हां वटां ॿी वैरायटी हूंदी आहे जो तव्हां मूंखे ॾींदा आहियो हुन जे अलावा ॿी का वैरायटी मिली वेंदी

हम्म जी जी

पर दादा हीउ जी बिल्कुलु समुझी वियुमि ठीकु आहे और हे और कुझु बासमती राइस जी बि वैरायटी तव्हां वटि मिली वेंदी

हा न थोरा रीज़नेबल न ॾाढो महांगो बि हुजे छो कि मूंखे वरी टिफ़िन जे हिसाब सां एक्चुअली हफ़्ते में हिकु ॾींहुं थोरो

अच्छा

मूंखे थोरो रीज़नेबिल जी

हीउ पुछिणो हुयो हुन में जो आहे कहिड़े वेट जी ईंदियूं आहिनि वजन केतिरे केतिरे वेट जी मिलंदियूं आहिनि बासमती अगरि घटि में घटि घुरायणी हुजे त अच्छा हुन खां घटि जीअं न ईंदी आहे

ओके भई जीअं या ॾह ॾह किलो जी अगरि ॿ वैरायटियूं वठी छॾां

हा त ठीकु दादा दादा तव्हां वटि इहे काला घोड़ा चांवर मिली वेंदो आहे और ॿ हिकिड़ी ॿी ईंदी आहे शक्कर चीनी बि ईंदो आहे अच्छा काला नमक अलाए मूंखे लॻे थो मां कंहिं सां गॾु ॿुधो हुयो शायद मूंखे ॿुधण में आहियो कि शायद कोई काला घोड़ा बि ईअं नालो ईंदो आहे चांवरनि में न काला नमक

अच्छा अच्छा जी दादा जी सम्झां थो ठी ठीकु आहे दादा जी

ठीकु आहे दादा बाक़ी दादा मुंहिंजो चांवर मूं वटि पियो आहे जो टुटल चांवर जो सही न थो हले हे मां तव्हां खे मोकिलायां थो हा

ठीकु आहे मां कयां थो ईअं जल्दी में जल्दी जी दादा ठीकु जय झूलेलाल